बिहारमे जे कोनो पर्व छै ओकर यदि इतिहास देखबै तऽ ओ लोक जीवनके महत्वपूर्ण घटना छियै आओर सम्पूर्ण विश्वके लेल मीलके पत्थर भेलै जेना छठिके इतिहास देखैत छियै जे दक्षिण बिहारके जे राजगिरी छै ओहि ठुनका जे राजा रहथिन इतिहासमे महाभारतमे नाम अबैत छैन्ह जयद्रथके हुनका प्रपितामहके एगो रोग भेलनि ओहि रोगके निदानके लेल सूर्यके उपासना कयल गेलै आ ओहि सूर्यके उपासना के क्रममे से हुनका ई कहल गेलनि जे अहाँ छठि व्रत करू तऽ छठि व्रत ई चारि दिनका व्रत छै ताहिसँ अहाँके रोगके निदान होयत ओ निदान भेलै आओर ई सम्पूर्ण बिहारमे पर्वके प्रचलन भेलै ओहि पर्वमे सभ नीच ऊँच गरीब धनीक थोड़ेक काल लेल सभ चीज सभ बिसरि जाइत छै ओहि घाट पर किछु पते नहि चलैत छै कि केँ कोन परिवारके लोक छै आ केँ कोन परिवारके कोन हैसियतके लोक छै ओ राजा हो या रङ्क हो ओहि घाट परमे ओहि नदीके किनारामे सभ रहैत छै आ ई सम्पूर्ण विश्वके लेल ई सन्देश बिहार दिश ई छठि पर्वके प्रचार भेटलै हँ आ एखनहुँ अनेको एहन पर्व छै जे पर्व उत्सव से ओहि कालमे कोनो भेद नहि रहि जाइत छै लोकमे ओ राजो ओहीठाम रहैत छथिन आओर एक भिखारी सेहो ओहीठाम रहैत छथिन आ कदाचित दुनूमे ई जे छै ई यादो नहि रहैत छैन्ह जे हमरामे एते अन्तर छै भिखारी राजामे वस्तुतः ई मीलके पत्थर छै हमर मिथिलाञ्चलके कोनो पाबनि जे पाबनि या भैयादूज छै या भैयादूजके प्रचलन सामा चकेबा छै वस्तुतः सामा चकेबाके इतिहास छै जे द्वारिकाके जे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णके पुत्र साम्ब रहथिन ओ अपना बहीनके लेल कयने रहथिन लेकिन सम्पूर्ण विश्वमे देखू तऽ सम्पूर्ण भारतमे देखू कतहुँ सामा चकेबा होइत छै लेकिन मिथिलाञ्चलमे होइत छै तऽ मिथिलाञ्चल ओहि पर्वके एखनहुँ रखने छै ओहि भाय बहिनके भैया दूजके माध्यमसँ सामा चकेबाके माध्यमसँ जितिया पर्वके माध्यमसँ ई तऽ सम्पूर्ण भारतमे छै परन्तु ई सभ जे जे कोनो ऐतिहासिक घटना छै जेकरा आइ तक हमर मिथिला निरन्तर से अविछिन्न रूपसँ वहन कऽ रहल छै हमरा अगिला पीढ़ीके ओ सन्देश दऽ रहल छै जाहिसँ हम सभ उत्सव मनबैत छी आओर आपसी मेल मिलापके एकटा एहन उदाहरण पेश होइत छै जे ओहि दिन केहनो शत्रु मित्र बनि जाइत छै आओर ओहि पाबनिके सभ प्रतीक्षा करैत रहैत छै आओर ई अपेक्षा आओर आशा रखैया सभ जे एहने दिन बारहोँ महीना रहै